गांवगिऱ्यां वाठारांनी सरकारी शासन पद्दतीचे बरेंशे मुद्दे आसात जे उणावाक आसात जशे की पर्यावरणाची उणीव तातूंत आतां पर्यावरणाची उणीव हातूंत कितें आयलें हातूंत आमी आमची जे स् भोंवतीचे आसात झाडां मागीर रानटी प्राणी तेमकां आमी कितें करतात मारतात स्वताचे खातीर स्वताचें बरें जावपा खातीर आमी तेमकां मारतात आतां आमी झाडां मारून आमच्या घराक कितें करता लाकूड हाडटात पूण खूबदां कितें जाता ही झाडां आमी मारतकच आमकां बरें दिसता की लाकूड आयलें आमगे घर बरें दिसलें पूण आमकां हें खबर उरना की ही झाडां मुळां झाडांक लागुनूच आमकां कितें मेळटा

मागीर दुसरें म्हणल्यार आमी जीं रानटी प्राणी आसा तेमकां मारून आमी कितें बॅग मागीर बॅल्ट तेमचीं लॅदराचीं घेवपाक जाय ताका लागून आमी तेमकां मारतात हातूंत बी सरकार कितें करता कांयच करपाक शकना कित्याक ताका एक तर खबर उरना किंवा कितें जाता एक तर वळकीचो जाता हाका लागून पूण हाजे खातीर तांणी एक बरेंच दंड दवरपाक जाय तेमकां बरी ख्यास्त दवरपाक जाय जाल्यारूच नाजाल्यार भंय उरपाक जाय जाल्यारूच हें करपी लोक जे आसात ते तें करचे पयलीं थोडोसो विचार करतले आनी भितले मागीर आवाजाचें प्रदुशण जाता आवाजाचें प्रदुशण आतां गाडी हातूंत पयलीं उरतालें आयकल्लें उरतालें वेगवेगळे हाॅर्न बसयल्यात

तर ह्या गाण्या मुळे कितें जाता आमचे कानाचे सामके पड्डे बसतात आवाजाक सुद्दां लागून तर इतलें मोठ्यान तें लावचें न्हय म्हणून सरकारान ताजेर कितेंं तरी उपाय काडपाक जाय मागीर जालें वायू प्रदुशण एयर एयराचें वायू म्हणल्यार एयर तर वायू प्रदुशणाक आमी प्लाॅस्टीक जळयतात किंवा गाड्यांतल्यान जो धुंवर येता ताजे मुळे किंवा फॅक्ट्रींतल्यान ताका लागून आमी दॅवलॉपमँण जावपाक जाय जावपाक जाय म्हणटात ताका लागून आमी फॅक्ट्री सगळे एका पर्मिशन दीत रावतात पूण ताका लागून आमचेर खुबसो कितें जाता वायट परिणाम जाता तें आमकांच खबर उरना तो एक मागीर जालें उदकाचें प्रदुशण उदक पाड उदक किंवा संडसाचे टांकयेचें उदक सगळें न्हंयेंत सोडटा व्हाळांनी सोडटात

मागीर कितें मेलां खंयचेंय जनावर जाल्यार ताका व्हरता आनी डायरेक्ट थंय उडयतात उदकांत उडयतात

दुशीत जाता पाड जावन तातूंत जीं ज हीं आसतात नुस्तें आसतात तीं सुद्दां मरतात ताका लागून तीं मरता तीं जालींत तींच नुस्तीं कितें करतात आमी खातात न्हय मेल्लीं न्हय पूण थोडी मरतात पूण थोड्यां नुस्त्यांनी तें कितें खाल्लें उरता तेंच आमी खाता मागीर ते आमकां वेगवेगळे रोग तयार जातात ताका लागून

किंवा आतां आमी खंय गेलीं पिकनिकेक जाल्यार कितें करतात कागद बिगद काडटा उडयता तर थंय कितें उरपाक जाय आतां समुद्र किनाऱ्यांचेर एक डस्टबीन उरपाक जाय कचऱ्या पेटी उरपाक जाय तातूंत आमी कागद घालूंक शकता खूब कडेन बाजारांत बी एक कचऱ्या पेटी दवरपाकच जाय कित्याक आमी कितेंय खातात जाल्यार तें कागद आमी कितें करतलीं एक तर आमी पर्सींत घालतात थोडीं जाणां थोडीं जाणां काडटा आनी थंय उडयतात तें एटलीस्ट थंय उडयनास्तना तें व्हरून कचऱ्या पेटींत घालपाक ह्या लोकांक कळटा ताका लागून हें पयलीं म्हणल्यार ती कचऱ्या पेटी थंय रावपाक जाय

आतां आमगे आरोग्य पाड केन्ना जाता जेन्ना आमी भायलें खातात भायलें म्हणल्यार कितें आतां खुबशे वेगवेगळे कंपनी वेगवेगळे तरचें कितें आनी कितें तयार करता म्हूण ना सॉस म्हूण जालें हें म्हूण जालें तें तातूंत वेगवेगळें कॅमिकल्स यूज करता तर तें आमी आमकां आतां सगळ्या घरांतलें न्हय भायलें खावपाक आवडटा आनी तातूंत आमगे कितें जाता भलायकी बिगडटा आमकां भितर वेग वेगळे रोग तयार जाता जशे की आयस्क्रीम मागीर गोड पेडे बिडे खालें की आमकां डायबिटीज जावपाचो खत्रो उरता मागीर आतां पुरूशा मदें सुद्दां भुरगीं जावपाक सुद्दां खुब बेजार जावपाक लागला कित्याक काय म्हणल्यार तेमची भितर जो कावंट आसता तो हे जे पॅश्टिसायड्स बी यूज करता पळय ताका लागून कमीं जायत गेला मागीर हें भलायकी बद्दल जालें मागीर आसा गुन्यांव आनी सामाजीक अशांतताय आतां चोर हो चोरता चोरलें की तो गेलो चोरून गेलो कंप्लेन आयली की ताजें रोकडेंच एक्शन घेवपाचें हें काम पोलिसांचें मागीर त्या चोराक धरपाचें कशें तें सगळें तेमी ताज्या फाटल्यान लागूंक जाय ना तुमी बाबा फुडें येयात ते दोन दिसांनी चवकशी करता तेन्ना मागीर चोर हांगा आसलो तो आनी पन्नास साठ किलो मिटर पयस पावता मागीर तो मेळना ताका लागून अशे गुन्यांव आनी सामाजीक अशांतताय आसा पळय ताजेर बी सरकारान मातशें कितें तरी दंड दवरपाक जाय चोरान चोरलें चोर चोरीत आसा चोराक एक एक फावट तो कितें दोन दोन पांच पांच लाखाचें सामान चोरता

दंड आसा पांच लाख म्हणल्यार फायदो कोणाक जालो चोराक जालो न्हय पूण असलें शासन गोंय सरकारान करपाक जाय जाचेर कितें तरी त्या चोराक शिकवण ही मेळपाक जाय बरी आनी ताजे वेल्यान समाजाचे अशांतताय भंग जावपाक समाजाची शांतताय भंग जावपाची ना आनी गुन्यांव कोणाक मारप कोणाक मारलें कोणाचो खून केलो जाल्यार ताजें रोकडेंच एक्शन घेवन ताका अरॅश्ट करून ताका एक बरी कडक शिक्षा दिवंक जाय नाजाल्यार तो बेलाचेर सुट्टलो नाजाल्या ताका ताणें कितलें तरी फायन भरले आनी तो सुटलो अशें जावपाक जायना तर ताका मरणाची अशी सिक्षा शिक्षा उरूंक जाय नाजाल्यार जिवनभर तांणी वर्सां आपल्याक मरण येता म्हणल्यार तांणी कितें करपाचें जेलींत रावपाचें थोड्यां वर्सांनीं सुटलो अशें केलें की कितें जाता बाकिच्या लोकांक शिक्षा मेळटा तेवूय म्हणटात आपल्यान केलें आपूण रोकडो सुटून येतलो अशें उरपाक जायना सरकारान एकमेकाक अशें करून भेद करपाक जायना आनी सगळें एक सारकें पळोवन घेवपाचें थंय सरकारान अशें शासन तयार करपाक जाय जें जें सगळ्यांची भलायकी आसा